भारत जी अधिकारिक भाषा भाषा आहे हिंदी ऐं अंग्रेज़ी पर वधीक तर सभु भारत में हिंदी में ही ॻाल्हाईंदा आहियूं असांजे देश में जामु भाषाऊं आहिनि हीअ ॻाल्हि सुठी आहे पर हर हिकु माण्हु खे पांहिंजे भाषा में ॻाल्हाइण बि ज़रूरी आहे